कृषि में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं पहले किसान कुदाल से कुदाल से खेत तामते थे अब टरेक्टर से खेती होती है टरे पहले कि पहले किसान हँसुए से धान गेहूँ काटते थे अब अब काटने की मशीन आ गई है कृषि में बहुत सारे बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं बहुत सारे नए नए नए नए तरीके के परिवर्तन अब बहु उसमें बहुत सारे से कि हमें कि पहले पहले कुदाल से आलू रोपा जाता था मशीन से भी मशीन से रोपाया जाता है पहले बहुत सारे इसमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसमें और सारे नए नए नए नए सब्ज़ियाँ भी उगाते हैं नए नए तरीके से अच्छे किस्म के इतने पहले दिन आने बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं पहले इसमें करते थे कुदाल से होने लगा है और कितने